खौरां बिलाइआव मोजां मोजां जाथायनि सायावल' जोङो फोसावनांगौ नंबां जाबां नंथारि भासाखौ जों मिडियायाव फोसावनो नाङा जोङो उसित मोजां खौरांखौल' मिडियायाव हरनांगौ नंथारि नंथारि जाथायफोरखौ जोङो मिडियायाव हरनो नाङा बेनिथाखायनो जोङो सांग्रांथि जानांगौ मोजां खौरांखौल' मिडियायाव हरनांगौ नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ बा जाथायफोरखौ हरनानै जों मिडियाआव फोसावनो नाङा बेनिथाखायनो जोङो गोख्रों नोगोरारिया मोजाङै मोजाङै बे मिडियानि सायाव खौरां बिलाइआव मोजांखौल' फाथायोबा फोसावहरोबा मोजां नंथारि खौरांखौ मिडियाआव हरोब्ला बे जोबोद इनाय बेनि थाखायनो जोङो मोजां जि खौरांखौ हरोबा सुबुंफोरा मोजाङै मोजां मोनो बेफोरबायदि जाथायनि सायावल' जों मिडियानि सायाव फोसावहरनांगौ बेनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि जानांगौ जों बयबो मिडियानि सायाव मोजां बाथ्राखौल' फोसावहरनांगौ नोबां जाबां जाथायनि सायाव जों मिडियानो फोसावहरनो नाङा बेनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि थानांगौ रादाब बिलाइफोराव नंगौ बाथ्राखौसो जोङो मिडियानिफ्राय हरनांगौ नंखाय बाथ्राफोरखौ बे रादाब मिडियायाव फोसावनो नाङा बेनि थाखायनो जों सांग्रांथि सुबुंफ्रा सांग्रांथि थानांगौ